میں چھترپور گیا ہوا تھا اور وہاں سے میں نے کیب بک کی تھی تو کیب آنے میں بہت دیر ہو چو ہو رہی تھی تو اس لیے میں نے وہاں پر لوگوں سے لوکل لوگوں سے گاڑی کے بارے میں پوچھا پھر میں نے وہاں پر یہ بھی دیکھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ مجھے کم وقت پہ جو دستیاب ہو جائے جانے کے لیے میں چھترپور سے اوکھلا کے لیے آ رہا تھا تو میں نے آٹو سے پوچھا آٹو والے زیادہ پیسے لے رہے تھے اور لیکن مجھے جلدی آنا تھا تو اس لیے میں نے آٹو سے ہی مناسب سمجھا آنا میں چھترپور سے اوکھلا آیا اور آٹو سے ہی آیا تھا ٹیکسی جو تھی وہ زیادہ پیسے لگ رہے تھے اس میں اور وقت بھی زیادہ لے رہا تھا تو اس لیے میں نے آٹو سے آٹو والے سے پوچھا اور آٹو والا دو سو روپئے میں آ گیا اور میں وقت پہ پہنچ گیا اور مجھے جلدی آنا تھا تو اس لیے میں وقت پہ آ گیا آٹو سے ہی